وعلیکم السلام جی بڑھیا ہاں ہاں جی جی

ہاں پریشانی ہوتی ہے بھیڑ ہونے کی مدد ہوتی ہے جی جی ضرور ضرور ضرور ہاں ہو جائے گا

تو ٹھیک ہے اس میں کریں گے اور اس میں اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کسی طرح اس کے لیے ایک مشین وغیرہ سب کچھ دیکھ جا کر کے اس کو اپڈیٹ کر دیا جائے گا اور کوئی یہ چیز نہیں آپ نے ایڈوائس دیا ہے آپ کا شکریہ اس چیز کو میں اپلائی کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں اور ضرور آئندہ آپ آئیں آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا اور سسٹمیٹک روپ سے آپ کو سامان مل جائے گا چلیے ٹھیک ہے پھر شکریہ آپ کا